कोंकणी भाशेंत सुद्दां जायते लेखक जावन गेले जशे की बाकीबाब बोरकर शणै गोंयबाब दामोदर मावजो ह्या लेखकांनी कोंकणी भाशेचो उपयोग करून वेगवेगळीं साहित्यां कविता अशे वेगवेगळे प्रकार निर्माण केले आनी त्यांनी दाखोवन दिलें की कोंकणी भाशा सुद्दां एक समृद्ध भाशा आसा तांचे वा पुस्तकांचें जर तुमी वाचन केलें जाल्यार तुमकांय आनंद मेळटलो त्यांनी ही कोंकणी भाशा जगाच्या फाटीर पावयली